मां पंहिंजे पधर में ॿ ईअं कटोरा रखंदी आहियां पखियुनि जे लाइ जीअं हुनमें हिक में विझंदी आहियां पाणी हिक में खाइण लाइ विझंदी आहियां ॿ टे प्रकारनि जा धाणा जीअं कंणक थी चांवर थिआ जुआर थी इहे ॿ टे नमूना विझंदी आहियां त पखी ईंदा आहिनि खाईंदा आहिनि हुनखां पोइ उन्हनि खे टाइम टाइम सां साफ़ सुथरो कंदी आहियां रोज साफ़ सुथरो करे टाइम सां हुनमें सभु विझंदी आहियां जीअं मतिलबु हाणे गर्मी ईंदी आहे त गर्मीअ में कीअं पखियुनि खे घुमंदा आहिनि त जाम प्यास लॻंदी आहे त उहो गर्मीअ जे टाइम ते हुनमें साफ़ सुथरो पाणी भरे रखंदी आहियां हीअं लॻंदो आहे भई वधीक पाणी थो लॻे त हुनमें ॿ टाइम बि पाणी विझंदी आहियां खाधो बि रखंदी आहियां खाधे में फिको सिंगर वग़ैरह ईंदो आहे उहो बि रखंदी आहियां ॿ कटोरा रोज़ मां सुबुह सनानु जो पाणी करे इहो सभु विझी रखंदी आहियां पखी ईंदा आहिनि खाई छॾ वेंदा आहिनि वीचारनि जी उञ मिटंदी आहे बुख मिटंदी आहे टाइम सां जाम सफ़ा करे रखंदी आहियां सभ खाधो विझंदी आहियां